دِلّی میں کھانوں کا بڑا خاص چلن ہے یہاں پر مختلف قِسم کے کھانوں کے دشز موجود ہیں جو آپ کو میرا خیال ہے کہ دوسری ریاستوں میں نہیں ملے گا یہاں آپ کو ہر قِسم کے کھانے ذائقے آپ کو مل جائیں گے